हाँ मैंने खुद से सब्ज़ी फल लगाया है और मैंने इससे सीखा है कि अपन को घर पे ही घर पर ही अपने जैसे कि घर के घर के सामने जहाँ थोड़ी बहुत जगह रहती है वहाँ अपन जैसे ख़ुद के खाने के लिए सब्ज़ी और फल लगा सकते हैं जैसेकि है बिहि का पेड़ हुआ जाम का अमरूद अमरूद का पेड़ हुआ आम का पेड़ हुआ इन ए केले का पेड़ हुआ इनको लगाकर हम मतलब यह ही ताज़े ताज़े फल अपन घर बैठे ही खा सकते हैं और जो जैसे सब्ज़ी में आलू टमाटर हो गए प्याज़ है अदरक हैं भटे हैं ये सब सब्ज़ी मैंने ख़ुद से लगाकर देखी हूँ घर की सब्ज़ी का टेश्ट कुछ गज़ब का ही रहता है जो ख़ुद से लगाते हैं और जो हम मार्केट से लाते हैं वह सब्ज़ी में लोग बीमार भी हो जाते हैं और उनका टैस्ट काफी हद तक थोड़ा ख़राब रहता है और घर पे लगाई हुई सब्ज़ी का टेस्ट कुछ ताज़ा कुछ फ्रेस कुछ अलग ही टेस्ट रहता है जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और सेहत भी ठीक रहती है